हैलो हाँ नमस्कार हाँ लोहे की टंकी खरीदनी है हाँ पाँच टेबल खरीदनी है और पाँच टेबल और पाँच कुर्सियाँ खरीदनी है और अलमारी खरीदनी है प्राइज़ क्या है प्राइज़ प्राइज़ मतलब लोहे की कीमत क्या है अच्छा सात सौ सौ चार सौ अच्छा एक किलो पर चार सौ हैं न

दस किलो के सात सौ हमें लोहे की खिड़की चाहिए हाँ लोहे की खिड़की और लोहे की टेबल बनाना है पचास के जी पाँच दिन से पाँच दिन से चाहिए यानी आज से तेईस है अट्ठाईस तक चाहिए अच्छा अच्छा कब तक बनेगी क्या दस पन्द्रह दिन हाँ और क्या क्या बना लोगे आप अच्छा रेलिंग जल्दी रेलिंग जल्दी बना लोगे हमें तो पाँच खिड़की बनानी है हाँ दरवाजा और खिड़कियाँ बनवानी है लेकिन यह कब तक बन जाएगी हाँ अच्छा और भारी में होगा हल्के में होगा इसमें कुछ डिफरेंट अच्छा डबल में होगा लेकिन इसमें फिर भी प्राइज़ या कीमत और भारी लोहे की कीमत क्या हैं और सस्ते लोहे की कीमत क्या है यहाँ हाँ महंगा तो स लग रहा है अच्छा थोड़े दिन फिर भी कब तक अच्छा कॉल कब तक कब तक करूँ आपके पास टाइम वैसे आप बिजी कब तक हो

अच्छा तो आपका एड्रेस वगैरह कुछ एड्रेस वगैरह कुछ मिल सकता है अच्छा हाँ ओके तो फिर मैं कल आता हूँ